आङो मोनसे माबा नोंसिनि माबाना बैसागि हटेलनिफ्राय आं मोनसे अर्डार खालामनो नागिरदोंमोन जेनेबा अनलाजों दाउजों ओंख्रि ओमफ्राय बेयो बेसे गोबाव जागोन जेनेबा आं दहायनो खालामदोंमोन जेनेबा दासिमबो सौफैयाखै गोबाव जाबावगोन नामा बेखौनो आं नोंसिनाव सोंहरदों आरो ओमफ्राय गोबाव जागोनब्लाथ' आङो जेनेबा अर्डारखौ केनसेल खालामनोसै जेनेबा आंनो नांथ'ला आरो नोंसोरनिखौ